खुबशीं भुरगीं मनोरंजना खातीर मेकळ्या वेळार आपल्याक जाय जाय ते खेळ खेयटात काही भुरग्यांक भायर ग्रावंडाचेर वचून खेळ खेळटात पटागंणांत आंगणान किंवा शाळेच्या ग्रावंडार वचून तरेतरेचे खेळ म्हणल्यारूच कबडी खो खो क्रिकेट व इत्यादी खेळ खेळटात तशींच भुरगीं आयज काल मोबालाचेरूय आपलो टायम पास करतात